जी मेरा नाम यश मिश्रा है मैं मौजूदा इस समय अपने यहाँ के ही औद्यौगिक कंपनी में कार्यरत हूँ मुझे इस कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट मिली हुई है मेरे नीचे ऐसे कई सारे वर्कर्स काम करते हैं जो कि हमारे कंपनी में अपने पूर्ण तरीके से योगदान देते हैं मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ ज्वालामुखी मंदिर भी हैं मैं रोजाना वहाँ जा कर के माता रानी की आराधना एवं पूजा करना पसंद करता हूँ मैंने अपनी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय शक्तिनगर एन टी पी सी से संपूर्ण की है उसके बाद मैं स्कूलिंग के बाद अपने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुंबई चला गया मुंबई में आई आई टी मुंबई में मैंने अपने बी टेक की की स्नातक तक पढ़ाई पूर्ण की उसके बाद में अभी एन टी पी सी में अपना कार्यरत हूँ